नोगोर आरो गामि ओनसोलनि गेलेमुनि फारागथिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि जों नुनो मोनो मानोना नोगोरफोरा जाहैबाय मोनसे फोनांजाबनाय जौगाखांनाय फोनांजाबनाय जेरावहाय गोबां रोखोमनि जौगानायनि थासारिफोरखौ जोङो नोगोर आरिफोरावहाय जोङो बांसिन मोननो हायो नों गलानि खेथ्र'आव होन सिनेमा हल बेबायदि गासै इलेकट्र'निक मिडिया बाजार मुवा बेसाद गासैखौबो मोननो हासिननाय जायगाफोरा नोगोर जेराव बेवहाय मावख'फोर थायो जौगाखांनाय मावख'फोर जाय मावख'फोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि देसफोरखौ हादोरफोरखौ ओनसोलफोरखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हायो नाथाय जोङो फारसेजों नायोब्ला गामि ओनसोलावहाय मोनसे गोग्लैसोनाय जों माब्लाबा नुयो गामि ओनसोलावहाय गासै मिन्थिनांगौ इन्फ'रमेसनफोरा थाब सहैयैयाव नांगौ बायदि मोनहैयैयाव बेबायदि गामिफोरनि ओनसोलाव थानाय गेलेगिरिफोरनि गेजेराव जोबोद फारागथि जोङो नुनो मोनो बे नोगोरफोरखौ जों नायोब्ला नुयो बिसोरो बिसोरनावहाय थाब थाब इन्फ'रमेसन जायखौ जों मिनथियो बेबायदि मिनथिनाया बिथांमोननि नोजोरावहाय थाब गोलैसिनो बेनिखायनो बिसोरो प्रपारलि गुबैयै बिसोरो मोनग्रोनायखाय बिसोरनि गेलेनायफोरनि जा गेलेमु बेबायदि फारागथिखौ जों नुयो बिसोरो जोबोद जौगानाय मोजांथारै बिसोरो बांसिन मोननायखाय बिसोरनि गेलेनायनि जे आदब खान्थि बेफोरो जोबोद मोजाङै जायो जोङो बेबायदि थासारिखौ नुयो नाथाय गामि ओनसोलाव थानाय गेलेगिरिफोरनि जि अबस्था बिसोरो बेबायदि मोनसे प्रपार सेनेलजों मिन्थियैखाय गेलेनायफोरखौहाय जों गेलेनो हायै अबस्था नुजायो दा गेलेनायनिफोरनि गेजेराव जों गोबां रोखोमनि जों गेलेनायखौ जों मोनदोंब्लाबो गामिफोराव मिन्थियोब्लाबो बिनि फोरोंथायफोरनि राहाफ्रा जोंनाव गैयैखाय बा गामि ओनसोलफ्रावहाय सहैयैखाय गामि ओनसोलनि गेलेनायफोरनि जे गेलेगिरिफोर बे गेलेगिरिफोरा मोजांथारै रोंगौथि गोनां जों जानो हाया बेखौ जोङो मोनदाङो बेनिखायनो जोंनि फारागथिया बेनो नोगोरारिफोरनि जे फोरोंथाय होनाय बेफोरो गुबै फोरोंथायजों मोननायखाय बिसोरो गामियारि ओनसोलनि फोरोंथायनिख्रुइ गेलेमु गेलेनाया साबसिन जायो आरो गामियारिफोरनि गेलेनाया जिहेथु मोजां मोनसे परिबेस फोरोंथाय गैयैखाय बेबायदि फोरोंथाय होयिखाय गामियारिनि गेलेनायनि जे गेलेमु जाय गेलेनायखौ जोङो गेलेयो बेबायदिनिफ्राय एसे फाराग नुजायो रोंगौथि गोनां जों नुनो हाया नाथाय जेब्ला जोङो फिजिकेल स्ट्राक्चार बा जोंनि देहायारिफोरखौ जोङो दाथायफोरखौ जों नायोब्ला नुयो गामियारि ओनसोलाव थानाय गेलेमु गेलेगिरिफोरनि जे दाथाय बिनि गोहोआ नोगोराव थानाय गेलेग्रा बा गेलेगिरिफोरनिख्रुइ साबसिन दाथायखौ जों नुयो